दो ठे च गोरू रखती हूँ मैं गाय उसको सेवा करती हूँ सबेरे का उसका पहले लियाना पानी डालती हूँ फिर गोबर उठाती हूँ फिर एकरे बाद गोरू को गाय को लगाती हूँ गाय को लगा करके फिर एकरे बाद क्या करती हूँ फिर घर ले आती हूँ चा बनाती हूँ पीती हूँ फिर गोरू के खा लिया उसको पी लियाना डाल दिया झोर दिया हटा दिया उसको फिर गाय से गाय को नहवाई जाती है गाय को नहवा करके एक के हटा देती हूँ येठे मकान के बाहर उसको बाँध देती हूँ छा में कि धूप न लगे गाय के धूप लग जाएगी तबीयत खराब हो जाएगी फिर एकरे बा ओके तबीयत खराब है दवाई करना जरूरी पड़ेगा दवाई लाती हूँ रक्षा करती हूँ गाय के लिए गाय के बहुत सेवा करने को पुण्य मिलता है गाय को सेवा करना पुण्य मिलता है गाय गाय रखना भी जरूरी है रहेगी दूध मिलेगा हम फिर खाएंगे परिवार से पीगा उसी लिए मैं गाय पाली हूँ शरीर के रक्षा के लिए गोरू के रक्षा करेगा रहेगा त हम भी खाएंगे पिएंगे गाय को दही जमाती हूँ और खीर बनाते हैं कुछ भी करो गाय रहेगी गाय पालन र गोरू के रखना भी जरूरी है और क्या करूँ उसको जोरा लहना पानी सानी सब करती हूँ गोबर उठाती होंगी गौ उसी के सेवा में रहती हूँ गाय के गाय के ठंडी के समय में गाय को उसको चट्टा ओढ़ाती हूँ बोरा कसी करके चट्टा ओढा ओढ़ा येदे ठंडी न लगे ठंडी लग जाए तबियत खराब हो जाएगी ठंडी म बहुत दिक्कत होती है उसको मकान बनवा करके अन्दर करती हूँ गाय के गाय के धूप न ठंडी न लगा गाय को पालन पालने उसको जरूरी है रक्षा के लिए हाँ कि गाय रक्षा अच्छा से रहो सुखी रहो उसी उसका सेवा करना हमको सुखी मिला ई भगवान से निवेदन करता हूँ कि गाय को पालन जरूरी है वो कुछ रक्षा करो मैं भी सुखी रहूँगा उसको रखना बहुत जरूरी है सेवा को गाय बहुत स्वस्थ है रखना गौ माता हैं नमस्ते